हैलो महाराज गड्डी कुत्थें पुज्जी थुआढ़ी महाराज किन्ना उधमपुरे किन्ना कराया महाराज माबलै कैल्लु पुज्जनी महाराज जरूरी जाना हा बड़े लेट होई गे तुस अज्ज महाराज भैं जरूरी जाना हा उधमपुर जाना हा जरूरी ते तुस बड़ी लेट होई गे अज्ज अच्छा अच्छा तां फ्ही किन्ने बजे पुज्जना तुसें इत्थे माबला ई अच्छा साड्ढे बारां बजे पुज्जी जाना नी हां फ्ही मै बैंक बिच्च जरूरी कम्म हा तुसें पैसे कढाने हे लाट्टी दा आई ऐ अच्छा तुड़े पुज्जे तां बड़ा टैम लग्गना तुसें अजें पुज्जी जाह्गे साड्डे बारां बजे भैं पैसे कढाने लोग पैसे मंगा दे मेरे शा ओह् पुज्जी जाह्गे जल्दी गै कनैक्टर होरें गी आक्खो महां भैं जल्दी जल्दी दस्सो सोअरियें गी चाढ़ो जल्दी जल्दी कनेक्टर होरें गी आखो जल्दी जल्दी चाढ़ो भैं बड़े लेट होई गे अस जल जरूरी जाना उधुमपुरे पुज्जी जाह्गे साड्ढे बारां बजे